हाँ नमस्ते मैम नमस्कार हाँ मेरे पास बाटा का है वा तो बहुत से कम्पनी है हाँ हाँ मेरे पास बहुत पर अरे उन्नीस सौ का है पन्द्रह सौ का है जैसा बा तो क्वालटी बहुत से किस्म का क्वालिटी है हमारे पास हें अलग अलग क्वालटी जैसा अब वा तो जूता वैसा दाम बाटा का है चिप्स का है हाँ बहुत अच्छी अच्छी क्वालटी है हाँ इस इस बार का है अरे बाटा है लखानी है ऐसे बहुत से कम्पनी है हाँ हाँ औ अच्छी अच्छी क्वालटी है अच्छी अच्छी यथो कम्पनी का है आप जो इच्छा करिए वो मिल जाएगा आपको उन्नीस सौ का पड़ जाएगा पन्द्रह सौ का भी है बहुत बहुत रेंज का पैंतीस सौ का है तीन हजार का है बहुत बहुत रेंज का है और क्वालटी अलग अलग है हाँ स्लेपर में स्लेपर भी है अच्छी अच्छी क्वालटी का है जो कपन चाहिए आपको मिल जाएगा हाँ हाँ वह तो फ्लाइट वो वह भी मिल जाएगा बहुत से कम्पनी है जो चाहिए आपको मिल जाएगा वो अब वो पैंतालीस सौ का है दो हजार का है पर एक हजार तक का भी है इसमें अच्छी अच्छी कम्पनी है

जैसे जूता है चिप्स का है अगड़म लखानी है चप्पल है बाटा का चप्पल है हाँ बहुत से डायमंड का है गोल्ड इस्टार है बहुत से कम्पनी हैं अलग अलग कम्पनी का हर जो कम्पनी चाहिए वो कम्पनी का मिल जाएगा हाँ अच्छी अच्छी क्वालिटी में आ जाएगा हर प्राइज का मिल जाएगा एडास का भी मिल जाएगा

कौन सा चाहिए हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा अच्छी अच्छी इसमें तीन चार क्वालटी का है पहले दुकान पर आइएगा तब ना हाँ हाँ वो अच्छी अच्छी क्वालटी है आपको हमारे पास जो चाहिए वो मिल जाएगा आपके पास हाँ अब आप कहिए आ जाएँगे

ठीक अच्छी अच्छी कम्पनी मिल जाएगी